हाँ एगो ड्राइवर को सम्पर्क किए गाड़ी का इन्तज़ार हम करते रहे आ इन्तज़ार करते रहे ड्राइवर आने में लेट किया लम्बे समय से इन्तज़ार हम करते रहे वो घूमते रहा कॉल करें तो उसने फोन उठेबे नहीं करा उतना समय लगा कि उसको खोजते खोजते हम थक गए समय बीत गया सम समय पर आया नहीं समय पर नहीं आया तो दूसरे जगह से सम्पर्क करना पड़ा ड्राइवर को कॉल करते रहे करते रहे ड्राइवर वो कॉल उठेबे नहीं किया सम्पर्क होबे नहीं किया कभी हमरा टाइम कुछ था अब आया कुछ टाइम पर टाइम था दस बजे आया अब बारह बजे वो सम्पर्क हुआ सम्पर्क होने से क्या होगा सम्पर्क करने का टाइम कुछ था वो आया कोई टाइम पर टाइम नहीं उसको अन्दाज़ रहा और उतना वो भी घूमते रहा हम उसको खोजते रहे खोजते वो अपना घूम घूमते रहा हमको मिलबे नहीं किया टाइम पर नहीं पहुँचा टाइम पर नहीं पहुँचा तो क्या करते तब तब दूसरे जगह सम्पर्क किए जिसको कहे वो सम पर टाइम पर ऐबे नहीं किया कॉल करते रहे घूमते रहा रिसीव नहीं किया कॉल तो ड्राइवर ऐसा ऐसा होता है उसको क्या कहा जाए सम् देने के लिए नम्बर देता लेकिन समय पर काम नहीं होता है कहता है कुछ करता है कुछ अपना चलते रहता है